ٹیکنالوجی نے بہت سے بہت سارے لوگ کی زندگی صحیح کر دی ہے جس میں بہت سارے پہلے کے زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں ہوا کرتا تھا تو لوگ کو بہت دقت ہوتی تھی بات کرنے میں یا پھر کسی چیز کا یوز کرنے میں آج کل ٹیکنالوجی لوگ گھر بیٹھے ہر چیز کر لیتے ہیں اور خاص طور پہ بوڑھے بچے جوان جو بھی ہو اس کو بھی ضرورت ہے اس کو بھی ضرورت اچھی خاصی پوری رہتی ہے اس کی بھی ضرورت لوگ بوڑھے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اگر اللارم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ٹیکنالوجی کا یوز کر کے الارم یوز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی کی آنکھ خراب ہو تو وہ کیا ہوتے ہے کہ پہلے چھوٹے فون ہوتے تھے تو لوگ تو صحیح سے دیکھ نہیں پاتے اس میں کی چھوٹے ہوتے ہیں اسکرین وغیرہ اس میں بڑے اسکرین ہوتے ہیں تو لوگ زوم کر کے دیکھ لیتے وہ چشمہ کا یوز کر کے کہیں نہ کہیں وہ اچھے سے دیکھ لیتے اور وہ اچھے یوز کر ہی لیتے ہیں بوڑھوں کے لیے خاص طور پہ وہ نیوز وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں کسی چیز کی جانکاری لینی ہوتی ہے تو وہ کسی چیز کو سرچ کر کے وہ سن لے سن لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اور اس کے وہ اور کسی کان وغیر میں پرابلم ہو تو وہ کسی مسین کے دوارا وہ فون سے کنیکٹ کر کے وہ سن لیتے ہیں اچھا ہوتا ان کے لیے مطلب اس کے لیے ایک اچھا سویدھا ہو گیا اور اس کے وہ اچھی یوز کر لیتے ہیں وہ بچے کے لیے بھی ہوتا ہے کیا کہ وہ اچھا یوز کر لیتے ہیں اور میکسیمم بیس تیس ایج کے بچے لوگ پڑھنے میں اچھا یوز کرتے ٹیکنالوجی کا مطلب اچھا ہو گیا ٹیکنالوجی ہوا ہے تو پھر اچھا یوز ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی کا لوگ اچھا یوز کر لیتے ہیں ٹیکنالوجی کا اور بوڑھے بوڑھے کے لیے بھی بہت اچھے ہو گئے ان کے لیے کسی کا سہار نہیں ہے ٹیکنالوجی ہے تو اس سے بہت اچھا یوز کر کے اور ٹیکنالوجی کا یوز اچھا خاصا کر ہی لیتے ہیں وہ